परसुखन हम अमेजॉन से जे एयर फोन ऑर्डर केने रही ओप्पो वाला ओ आबि गेल ओकर आवाज ततेक सुन्दर छै जे मोन हमरा सुनिकऽ बहुत हर्षित यऽ साउण्ड क्वालिटी ततेक बढ़ियाँ लगैया जे अत्यन्त मन आह्लादित अछि एहि प्रकारक हेड फोन केँ देखके